हलो गूड इव्हनींग हांव कविंद्र फळदेसाय उलयतां ना ना फाल्यां पळय फाल्यां सकाळीं हांवें कॅब बूक केल्लें पळय कविंद्र फळदेसाय एस हय फाल्यां म्हाका एयरपोर्टार वचपाचें आसा फ्लायट साडे आठांक ना ना ना म्हका एक्झेक्ट टायमार पावपाक नाका म्हाका थंय एक अर्द वर पयलीं पावल्यार चड बरें हांव हय हांव स्वागत स्वागत हॉटेलांत आसा हांवें डिटेल्ड एड्रेस तुमकां धाडलां परत जाय जाल्यार चॅक करून घेयात हय स्वागत स्वागत हॉटेल रूम नंबर नाय्न झिरो टू हय आनी फाल्यां रुटाचेर ट्रॅफीक वी कितें आसता त्या टायमाचेर कांय हरकत ना तुमी बेगीन पावले म्हणून म्हाका कांयच हरकत ना पूण लास्ट मिनीट म्हाका धांवपळ नाका हय खंयच्याय परिस्थितींत म्हाका एयर्पोटाचेर एक अर्द वर पयलीं पावपाक जाय एस एस हांव रेडी जावन हॉटेलाच्या लॉबींतच रावतां फाल्यां सकाळीं एस या थॅंक यू थॅंक यू